हेल' औ माबे दङ दङ ओरैनो आङो आं अफिसाव दं मोना लांगोन खामानि दङ मोना लांगोन आं खामानि दङ थाब थांनो हाया थाब थांनो हायो नामा सोरबा अफिसनि खामानि जोबा बा दे आं एसे बोथोर मोजां जाबा नायनानै थांगोन उम दे बोथोरालाय बिदिनो खासै ना दे थाब नोंसोर नोंसोर थाग्रो दे न'आव आं लासै नो थांगोन खामानि दङ आहा अफिसाव खामानि जोबबा थांगोन आङो मा ओंख्रि संखो न'आवलाय ए आं अमासो जानो सानदों मोन

दे जेखौ मोनो बेखौनो संलाबाय जेखौ मोनो बेखौनो लाबोनानै संनानै दोनदो दे आं एसे देरि जालांगोन बिदि होननानै जायो नामा अफिस नि खामानि आ

दे दे दोनसै